हमर बाइकिङ्गके सबसँ यादगार अनुभव इएह छै कि एक बार हम बाइक चलाबै रही तऽ बाइक चलाबै रही जकरामे हमर एक्सीडेन्ट भऽ गेल जकरासँ हमर पाएरो टूटि गेल लेकिन तैओ हमर सौख नहि मिटल एखनहु हम बाइक चलाबै छी हम अपन एक्सीडेन्ट भऽ गेल तकरबादो हम बाइक बहुत अच्छा तरीकासँ चला रहल छी जाहिसँ हमरा कोइ दिक्कत नहि भऽ रहल अइ आओर हम बाइकके इतना शौकीने छी कि हम बिन बाइक बिना रहि नहि सकै छी तऽ हमर एक्सीडेन्ट भेल है हम कुछ दिन हॉस्पिटलाइजजो रहलहुँ एक साल तैओ हम उठलहुँ तैओ धीरे धीरे बाइक चलेलहुँ आओर एहन हम बुलेट खरीदलहुँ तऽ बुलेट चलाबै चलाबै सिखलहुँ धीरे धीरे बुलेटसँ हम आगू बढ़लहुँ बहुत नीक लागैए जब हम बाइक चलाबै छिए हमरा बहुत सुन्दर लागैए हम बाइक बिना हम रहि नै सकै छी हम एतना बाइकसँ प्यार करै छी बाइक हमर जीवनमे उतरि गेल हइ बिन बाइक सब अधूरा कियाकि तऽ बाइक बिना तऽ हमरा लग किछु नहि अइ आओर इएह बाइक हमरा बहुत आगू बढ़ाइओ रहल अइ हम अपन काम करै छी जतऽ जाइके अइ ओतऽ तुरन्त चलि जाइ छी जकरासँ हमर काम आसान भऽ रहल अइ जाहिसँ हम बहुत ही अच्छा तरीकासँ अपन जीवनमे आगू बढ़ि रहल छी बाइक हमर जीवनके लिए बहुत ही सुन्दर अइ सुशील अइ